मीडिया उनकी सारी जानकारी दे देती है लखनऊ में जो काम हुआ जो काम आता है गाँव में हुआ प्रधान के पास होती है मीडिया मीडिया हमको बता देती है हमको पता चलेंगे दो चार दिन में चलेगा चलेगा लेकिन मीडिया तुरंत बता देती है गाँव में यह काम आया है वह काम आया है मीडिया बता देती है में जो आता है गाँव में काम आता है तो मीडिया वह बता देती है मीडिया बहुत अच्छी है यह है सबमें ए लोग काम आते हैं वह बता देती है जऊन काम आते हैं वह गाँव में जो नाली के लिए उसके लिए पैसा आता है कितना आता है वह मीडिया बता देती है

गाँव में नालियाँ बनती हैं बनते काम होता है मीडिया ने फौरन बता देती है ओ गाँव में यह हो गया ओ गाँव में वह हो गया है वहाँ मीडिया लोग बता देते हैं तुरंत आ जाता है कि वहाँ यह हो गया वहाँ वह हो गया है और फ़िर फ़िर वो हो जाता है यही कहीं भी हो गया तो मीडिया तुरंत आ जाता है मुबइल पर आ जाता है और गाँव में यह हो गया वह हो गया वहाँ वह पकड़े गए वहाँ वह हो गया मीडिया लोग बता देती हैं मीडिया बहुत सी अच्छी है मीडिया तर है और काम आते रहते हैं यहाँ कट प्रधान गाँव बताते नहीं हैं मीडिया बता देती है

मीडिया ऊ सब यह है बताना है मीडिया बता देती है मीडिया मीडिया बता देती है वहाँ यह हो गया वहाँ यह हो गया बहुत अंतर है मीडिया आती है यह गाँव में काम होता है कार होता है मीडिया लोग तुरंत खबर आ जाती है कि वहाँ यह हो गया यहाँ वह हो गया मीडिया तुरंत आ जाता है मोबाइल पर आ जाता है न्यूज पर आ जाता है वहाँ क्या हो गया है वहाँ ए क्या हो हुआ है वहाँ इतनी जगह निकल रही है सरकारी जगह भी निकलती हैं तो तुरंत मीडिया बताती है कि वहाँ इतनी जगह निकली हुई है बताती है मुबइलों पर आ जाता है

मीडिया बताती है गाँव में जो खबर आती हैं वह काम आता है मीडिया बता देती है कि वहाँ होता है मीडिया बताती है है जो है बताती रहती है